हम सभ मिथिलाके वासी ताहिमे हम सभ दक्षिण भारतमे रहैत छी आओर मिथिलाके वासी छी तऽ मिथिलाके जे कपड़ा से लएके खाना पीना होइत छै से बहुत किछु प्रसिद्ध छै जेना कि दालि भात चटनी एतुका बेसी प्रसिद्ध छै सङ्गे सङ्गे दही चूड़ा सेहो रहैत छै आओर वस्त्रमे धोती कुर्ता पाग गमछा सेहो छै आओर मौसम तऽ बहुत आनंदित मौसम मिथिलाके रहैत छै आओर जे उत्तर भारतके देखि रहल छियै ओहिमे बहुत बदलाव छै जेइमे किछ खान पान से लऽकऽ आ बहुत चीजमे बदलाव छै ताहिमे ढोसा डोट डोट बहुत चीज छै आओर मिथिलामे तऽ अहाँकेँ लिट्टी चोखा दालि भात घरेलू यानि जे भी बनैत छै घरेलू उपयोग से बनैत छै ताहिमे किछु स्वादो बहुत बढ़िआँ मिथिलाके रहैत छै आओर उत्तर भारतमे तऽ ओ सभ तऽ बहुत फैशनके चीज छियै लेकिन हमरा सभकेँ जे जन्मस्थली से जुड़ल छथि ओएह चीज हम सभ भोजन करैत छी आओर ओ भोजनमे आनंदो हमरा सभकेँ बहुत आबैत छै